अनला ओंख्रि संनोबा दे देनानै फासाव सोमना लागोरो सोमना लानानै बिनिफ्राय जोङो देयो उवालाव देनानै अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो खारै बाहायो बे खारैयानो जाबाय सोरबा सदा बाहाइयो सोरबा थालेरनि थालेरखौ थालेर दंफां आथियाखौ फोराननानै फोराननानै रानहोनानै सावनानै सावनानै सरनानै ओंख्रियाव होयो अनला ओंख्रि होनबानो अनला ओंख्रिया मोजां जायो आरो अनला खारै बिदिनो जायो जोङो बिदिनो एम्बु बेदरफ्राव अन्थाइ बाजाब होयो बिराद मोजां जायो मस्ला नांलाया आरो बाजार मस्लाखौलाय होयो होनबाबो जोङो अन्थाइ बाजाबखौ एम्बु बेदरफ्राव होयो दाउ बेदरफ्राव नोरसिं होयो बिदिनो नोरसिं नोरसिङा बहुत मोजां आरो दाउ बेदरनि थाखाय दाउ बेदराव मस्ला मस्लाखौलाय होयो होनबाबो नोरसिंफ्रा मोजां आरो मोदोमनाय मोनो खायसे खायसे मानसिफ्रा बहत मोजां मोनो आरो बेखायनो होयो आरो जोङो ओरैन्थ' जोङो मस्ला मस्लिखौलाय बजारनि मस्ला मस्लिखौलाय होखायो होनबाबो बेफ्राव बेफोरखौ बायहारा गामिफ्राव बेलेग बाहायो आरो मोननाय ओरैनो न'फ्राव मोननाय हां हाग्रा बंग्रा मोननाय नोरसिं अन्थाइ बाजाबफोरखौ बाहायो बिराद मोजां बेफोरो ओंख्रिबो ओंख्रिफ्रावबो आलुजों जाजायो अन्थाइ बाजाबा बिदिनो मोजां आरो